जी प्रणाम सर जी सर अभी के सीजन के लिए क्या क्या आपके पास बीज कौन सा उपलब्ध है जी जी सर जैसे ये घिया है और लौकी है ये अलान पर का है कि नीचे मिट्टी पर वाला है

कैसे पैकेट हैं सौ ग्राम का पैकेट है या पचास ग्राम का पैकेट है कितने कितने में देते हैं सर अच्छा दस ग्राम का है ओके एक में कितना बीज लगेगा एक कठ्ठा में भिन्डी अगर लगाएँगे तो कितना ग्राम बीज लगेगा दो कठ्ठा है तो सौ ग्राम में फुल जाएगा ओ कितने में दीजिएगा सौ ग्राम बीज जी सौ ग्राम भिन्डी का कितना रुपया पड़ता है सर डेढ़ सौ रुपया ये तो ज्यादा सर कह रहे हैं बीस हजार रुपये में दिए थे आप ही तो सौ रुपया में दिए थे पिछले बार आप ही से तो लिए थे फिर आप ही को कॉल किए हैं फिर से जी सर ठीक है सर तब आते हैं सौ ग्राम सौ ग्राम भिंडी का पैक कर दीजिएगा एगो पैकेट लौकी का दे दीजिएगा एगो झींगा का दे दीजिएगा करेला का भी है सर और लौकी और झींगा अच्छा खुला गिनती के साथ जी नहीं और लौकी का पैकेट दस ग्राम का है वो कितना में है वो लौकी का दस ग्राम जो बोले ठीक है सर फिर आते हैं दो पैकेट दे दीजिएगा